हाँ वैसे तो मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट बहुत ख़रीदती हूँ लेकिन मैंने एक अलमारी ली है उसकी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी अच्छी है जिसका मैंने लोहे की ली है वो लोहे की बहुत अच्छी है और उसका लॉक भी बहुत अच्छा है जिस में लोहा लगा है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का लगा हुआ है इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी लेती हूँ चीज़ें और वो बहुत बड़ी जैसा दिखाया गया वैसी की वैसी उसका कलर भी बहुत अच्छा है